हलो जय झूलेलाल दीदी बसि बढ़िया दीदी तव्हां कीअं आहियो दीदी तव्हांजे दुकान तां न मां तव्हांखां घुरायो हो ल पहिरीं फ़ोन घुरायो हो वीहें हज़ारें वारो उहो असां हा मोबाइल घुरायो हो उहो असांजे ॿारनि खे ऐं असांखे ॾाढो वणियो त हींअर ॿार हा त हींअर ॿारनि वरी चयऊं त भई मम्मी हाणे तव्हां लैपटॉप वठी छॾियो ऑफ़िस जे लाइ त जी हूं हूं असांखे पहिरीं हो न हो डेल जो हो उहो चङो टाइम सुठो ई हलियो अञा बि ख़राबु कोन थियो आहे पर हाणे छा नवां सभु एप अची विया आहिनि न त इहो थोरो कमु कान थो करे त हाणे इहो सोचियो ई आहे की डेल जो ई वठूं पर तव्हां असांखे ॿुधायो त हींअर कहिड़ो सुठो पियो हले

जी

जी जी अछा अछा त पहिरीं त इहो लैपटॉप जी क़ीमत त पहिरीं पंजटीह हज़ार हुई त हाणे घणी आहे दीदी हिन जी एॾो रेट एॾो महांगो थी वियो आहे एॾो त न उहो त सही ॻाल्हि आहे दीदी पर थोरो त ॿुधायो न रेट सही असांखे न हो तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे दीदी पर असां बि त एतिरो कान आहियूं न दीदी असांजो बि त एॾो दुकानु एॾो त हले कान थो भई असां एतिरो कढी बि त सघूं न

साम्हूं त ठीकु आहे दीदी उहो त असांखे कोई उहो कोन्हे छो त पहिरीं बि तव्हां असांखे शइ सुठी ॾिनी अथव कोई असांखे ऐतराज़ कान्हे को ऐं असांखे कोई तकलीफ़ु बि कान्हे उन मोबाइल में अञा ताईं हले पियो उहो उनजे ई चलते न न दीदी उहो त इंस्टॉलमेंट में त असांखे वधी अञा बि वधीक महांगो पवंदो क़िस्तुनि ते त असांखे न ईअं न असांखे त दीदी रोक कैश ते ई वठिणो आहे रोकड़ा ई ॾियणा आहिनि छो त असांजे ॿारनि खे न वणंदो आहे क़िस्तुनि ते शयूं वठणु त मूंखे थोरो घटि करे ॾियो दीदी हा उहो त उहो त हींअर सभिनी में अचे पई थी उहो त सभिनी में थी अचे ईअं कोन्हे की भई हिन ई कंपनी में आहे हा त उहो पैसा बि त एतिरा ई आहिनि न तव्हां थोरा घटि कयोसि न दीदी न अहिड़ो कुझु कोन्हे कंपनी मां थोरो घटि करे सघिजे थो अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे का ऑनलाइन में त एतिरो कान्हे को ऑनलाइन में फ़िफ़्टी एट थो ॾेखारे अठवंजाह थो ॾेखारे त मां उहो ई त चवां थी की ऑनलाइन में अठवंजाह आहे त दीदी मूंखे बि त ॿ हज़ार घटि कयो न मां बि त तव्हांजो पुराणो कस्टमर आहियां कोई ईअं थोरी न

ठीकु ठीकु आहे हा उहो ई न दीदी ऐं ॾिसो एॾो पंधु करे असां अचूं ऐं पोइ तव्हां बार्गेनिंग न कयो त इनखां पहिरीं ॻाल्हाए वठिणो सुठो आहे न न न न दीदी उहा उहा ॻाल्हि कान्हे राजा कान्हे जॾहिं तव्हां खोले वेठा आहियो दुकानु तॾहिं असां अचूं था न त असां बि त किथे ॻोल्हण वञूं वरी इन करे तव्हांजा बि भई ॾाढा ॾाढा शुक्राना बाबा बसि मां न सूमरु ॾींहुं अचांव थी दीदी मां तव्हां वटि सूमरु ॾींहुं आधार कार्ड पान कार्ड ई खणी अचणा आहिनि न जी जी जी जी ओके हा ओके दीदी जय झूलेलाल